फनाथ' फैखानाय ओमफ्राय हेल' होनबाय माबायाखै हेलौ ए आं आङो ए बे साहा बागानाव खामानि दं नामा होन्नानै सोंहरनो नागिरदोंमोन आङो हाजिरा हाजिरा थागोन

आङो दा साथामसोमोन जोङो लोगोआव

अ होम्बालाय अन्नानै होमबालाय आं सासे थांनोसै नामा बिसोरखौ बादा होनोसै आं माखासे लोगोखौ होम्बालाय औ औ दे होम्बालाय आं थांनोसै बे लोगोफोरखौ बादा होलांनोसै आं औ दे अ दे औ मोजां थिखांनानै होनांगोनथ' दे जों दा थांनोसै ओंखाम लानानै औ ओंखाम लानानै थांनोसै दा सानसुआव खाखांबा आरो ओंखाम जानैसोलाय आरो बेलासियाव खाबावनोसै नै गरमेन्तनि जा औ दे दोन्थ'दो होम्बालाय